हैलो जय झूलेलाल हा हा गर्गी रोत थो मां ॻाल्हायां तव्हां ॿुधायो छा सेवा खपे पचहतर लीटर जो अछा कहिड़ी कंपनी जो खपंदुव हा कंपनी ॿुधायो कहिड़ी कंपनी जो खपंदव सैमसम आहे हैवलस जो आहे ॾाढी कंपनी आहिनि टे चार कंपनी आहिनि सुठी सुठियूं सुठो त उहा अॼुकल्ह सैमसम जो अचे थो वॾो वारो लंबो उहो सुठो एसी वांगुरु हवा ॾींदी अथव ॾाढी थधी ऐं उहा लोहे जा बि ईंदा अथव अंदर वारो आहे तव्हांखे कहिड़ो खपे अंदरि वारो या ॿाहिरि वारो ॿाहिरि वारो वरी उहो लोहे जो ईंदो अथव हुन में थोरो करंट वरंट अॼुकल्ह त नओं जनरेशन आहे त नओं थो हले उहो लोहे वारे ईंदो त वरी हूंअ पाणी विझो इहो करो ॾाढो हूअ आहे अंदरि में बि विझणो पवंदुव पर अंदरि कमिरे वारो अॼुकल्ह सुठा था हलनि नंढा नंढा अची विया आहिनि एसीअ वांगुरु हू जामु सुठा था हलनि हा ना ईंदी आहे पर उहोई खिड़की त अॼुकल्ह लोहे वारा नथा हलनि हेतिरा त ॾिसी वठो दुकान ते अची करे जेको तव्हांखे सुठो लॻे पर अॼुकल्ह नयूं नयूं शइ अची वियूं अथव बजट केतिरो आहे तव्हांजो दीदी बजट केतिरो आहे बजट ॿुधायो बजट हा बजट घणो आहे केतिरे ताणी खपंदव अठ खां ॾहें हज़ार अथव अछा अछा हा हुन में त वरी इहा लोहे वारा सुठा ईंदव वॾो ईंदो त वॾे में खपंदव हिकु लोहे वारो ईंदो अथव ॿाहिरि रखण जो हुन में जामु थदि जामु थधी हवा ईंदी आहे उहो ॾाढो सुठो आहे वॾो वारो त मां फ़ोटा मोकिलियांव तव्हांखे हा तव्हां दुकान ते अची पोइ ॾिसी छॾियो भले हा अगरि खपंदव त मां ॿ टे फ़ोटू मोकिले थी छॾियां ॾिसी वठिजो न हा उहो त ना ईंदी उहो त वॉरंटी थींदा आहे सभिनि शयुनि जी पोइ शिकायत विकायत थींदी त असां वेठां आहियूं तव्हां चिंता छो था कयो हूअ अथव ॿिए कंहिंमें ॿ साल जी आहे कंहिंमें हिकु साल जी आहे तॾहिं त चवां थी तव्हां दुकान ते अची ॾिसी वठो शयूं ॾाढी अथव कूलर में अलॻि अलॻि हाणे वैरायटियूं त अचनि न तव्हांखे लोहे वारो समुझ में अचे थो पर हाणे दुकान इअं पंहिंजो लाजपत नगर में आहे उहो हा रोड ते ई शोरूम आहे तव्हां वटि नंबर त हुजो हा हा पासे में ई आहे तव्हां फ़ोन करे वठिजो ऐं छोकिरो बि वेठो आहे मां बि वेठी हूंदमि तव्हां ॾिसिजो जेको तव्हांखे समुझ में अचे उहो ॾिसी वठिजो नया नया बि आयलि आहिनि न हिन करे चवां थी हिक बार चकरु लॻाये वञो मां त मोकिले छॾींदमि पर उहोई शइ ॾिसी करे वठो त सुठी आहे न ठीकु आहे हा शाम जो अची कढो छहें खां पोइ मां दुकान ते ई आहियां ॾहें ताणी तॾहिं बि अती अची वञो ठीकु आहे त तव्हां शाम जो अची वञिजो ठीकु आहे फ़ोन करे छॾिजो अची करे ठीकु आहे ठीकु आहे दीदी ठीकु आहे जय जय झूलेलाल